اردو ہماری پرا ملک کی پرانی بھاشا ہے اس کو جیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے اردو ہماری مادھمی بھاشا ہے ابھی ابھی کے دور میں اردو بہت کم چل رہا ہے اس کو جیادہ سے زیادہ مطلب پڑھنا چاہیے اور فھیلانا چاہیے سب کو بتانا چاہیے اردو پڑھنا چاہیے جب اردو پڑھتے ہیں تو کو اتنا اچھا سکون ملتا ہے اور اردو اردو مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے اردو لفظ سنتے ک اچھا لگتا ہے اردو بہت اچھی بھاشا ہے اور جیادہ سے جیادہ بھی انسان ہندی انگلس میں اتر گئے ہیں جو کہ اردو ہماری بھاشا اردو پڑھنا چاہیے اردو ہمارے کام دے گا یہ ہندی انگلس اتنا نہیں دے گا اور ابھی ہمارے اور اردو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے اردو جوان ہے یہ اردو جوان ہے اس کی بھاشا ہمیں پڑھنی چاہیے اور بچوں کو بھی سکھانا چاہیے علی با سکھانا چاہیے ابھی سے